आंनि नैथि प्रदाग नेगेतिमा जाहैबाय हेनबेग बे हेन बेगखौ आं मबाइलाव प्लिपकार्तआव नुनानै बिहरदोंमोन बे हेन बेगा मोजाङानो नङा मबाइलाव जेरैबायदि दिन्थिदोंमोन बे बायदिबो नङा कालाराबो दस्रासो सफैदों मबाइलाव दिन्थिनायबायदि कालार फैयाखै लानो थाखायबो मोजाङानो नङा नुनायाव बिराद मोजांमोन नाथाय सफैब्ला नुबाय कालाराबो एखे नङा दिजाइनाबो एखेआनो नोङा मोजाङानो नङा दामा लादोंमोन नैरोजा नाथाय बियो मोजाङानो नङा आं बिखौ मोजाङाखोनो मोनाखै आं बिखौ प्लिपकार्तआव बिहरदोंमोन नाथाय बियो मोजाङानो नङा